हमारे गाँवमे जैसे कि जइ जैसे कि हमलोग हमलोग ठण्डके मौसम रहता है तो हमलोग दस पन्द्रह गो लड़का मिलके जाते हैं बैट बॉल खेलने बैट बॉल खेलनेके लिये जाइ जाइ छियै तऽ खेलनेके लिये जाइ छियै तऽ हमसभ हमसभ दस गोटा छि रहय छियै रहय छियै तऽ हमसभ हमसभ खेलय जाइ छियै तऽ हमसभ सभ अपने भैयारी रहय छियै हमसभ हुआँ जाके एकटा मित्र बनि जाइ छियै ओइके बाद हमसभ हुआँ झगड़ा उगड़ा नहि करय छियै झगड़ा उगड़ा नहि करय छियै तऽ हमसभ सभ हमसभ हुआँ जाइ छियै तऽ जाइ छियै तऽ हमसभ खेलैत रहय छियै हमसभ खेलके आबय छियै तऽ बच्चा सभ बच्चा सभ अपन अपन एँ किछु छोटका बच्चा सभ अपन हॉकी आर खेलैत रहल डिब्बा लअके सभ अपन अपन हॉकी आर खेलैत रहय छै तऽ हमसभ हमसभ अपन बैट बॉल खेलैत रह रहली तऽ बच्चा सभ खेलैत रहली तब ठण्डाके लिये हमसभ घर आबय छियै घर आबय छियै तऽ हमसभ तीन चारि गो गोटा लड़िका मिलके बैजमी बैटमिन्टन खेलैत रहय छियै कि जेना बैडमिन्टन खेलय छियै तऽ हमरा आरके देहमे गरमी हो जाइ छै गरमी हो जाइ छै तऽ हमसभ हमसभ खूब खेलली अच्छासँ मोन लागय छै बैडमिन्टन आर खे बैडमिन्टन खेलयमे हमरा सभके हमसभ खूब बैडमिन्टन आर खेलली हमसभ बहुत बहुत म बहुत मजा आइ आयल हमसभ सभ लड़की दस पन्द्रह गो लड़की सभ देखली हमसभ ब तनि तनि गो सभ बच्चा सभ अपन बड्डी कबड्डी आर सभ खेलैत रहय छै हमसभ देखैत हमसभ बैठके देखैत रहय छी तऽ सभ सभ खेलैत रहल तऽ हमसभ हमसभ इधरसँ उधर अयली तैके बाद हमसभ हमसभ सभ गेली फुटबॉल फुटबॉल लए के गाँवमे हमसभ फुटबॉल आर लअके खेलली फेर खेलली ओइके बाद देखली चौक चौराहापर लअके गेली तऽ बाबा चचा आर ई सभ खेलैत रहय छथिन जुआ हमसभ हुआँ पर बैठिके जुआ देखैत रहय छी जुआ जुआ जुआमे होइत रहय सभ अपन अपन सभ जुआरी सभ बैठिके खेलय छै हमसभ हुआँपर देखैत रहय छियै हमसभ देखके ओइके बाद फेर हमसभ चलि जाइ छियै हम सभ चलि जाइ छियै तऽ फेर हमसभ फठोरा खेलय छियै डन्टा लअके फठोरा खेलय छियै नऽ तऽ हमसभ एगो चोर बनय छै तऽ एगो चोर बनय छै नऽ तऽ हमसभ उ चोरके हमसभ डन्टा फेक डिब्बा फेक हमसभ ओकरा दै छियै तु हुआँसँ फेक हमसभ मारबय छियै तऽ पयर आरमे लग जाइ छै ने तब चोर हो जाइ छै तऽ चोर हो जाइ छै तऽ फेर जाइ छै दोसर तऽ चोर होइके फेर उ खेलैत रहय छै तऽ फेर नया मुर्गी आर सभ होइ छै सभ खेलय नया मुर्गी पुराना मुर्गी सभ खेलय छियै अपन बिहारी सभ सभ खेलैत रहय छियै तऽ सभ खेलय खेल उलके सभके इधर उधर करय छियै तऽ इधर उधर करिके फेर घर जाइ छियै घर जाइ छियै घर जाइ छियै तऽ घर जाइ छियै तऽ घरोपर फेर कैच गेन्द लएके गेन्द लअ के कैच कचव्वल खेलैत रहय छियै कैच कचव्वल खेल तोरा एन्ने गेलहँ तऽ एक डालि हमरा एन्ने गेलहुँ तऽ एक डालि सभ खेलैत रहय छियै अच्छासँ मोन लागल सभ खेल खेलयमे बिहारी बिहारी सभ हमसभ बिहारी सभ छियै हमसभ बढ़िआँसँ खेल अथि आर गे अथि आर खेलैत रहली ओइके बाद फेर खेल खेलके ओइके बाद फेर घर गेली घर गेली खाना आर खेली खाना आर खेली तैके बाद खाना आर खेली तऽ फेर भिनसर भेल तऽ हमसभ चलि देली दस पन्द्रह गो गोटा गोलि खेलय लए तऽ हमसभ गोलि खेलय गेलय तऽ गोलि खेलय गेलि तऽ हुआँ र जीतो गेली खेललक तऽ गोली खेललक तऽ हमसभ हमसभ हुआँ पर हमसभ भी गोलि खरीद खरीदके पैसाके खेलैत रहली हमरा सभके बहुत मजा आयल हमरा सभके ई सभ खेलयमे तऽ हमसभ बहुत दिन दिमाग ठण्डा मिलय छै तऽ हमसभ खेलैत रहय छियै हमरा सभके बहुत सारा सुकून मिलय छै तऽ हमसभ बहुत जादा गेम आर गेम सभ खेलैत रहय छियै हमरा सभके बहुत जादा मोन लगय छै तऽ हमसभ बहुत जादा खेलैत रहय छियै आओर बहुत जादा खेलैत रहय छियै तऽ हमराके मोन लगय छै तऽ हमसभ खेलैत रहली रहय छी हमरा सभके बहुत बहुत जादा मोन मोन लागल तऽ हमसभ बढ़िआँसँ खूब खेलली इधर उधर कऽके ओइके बाद सभ ई सभ बहुत इधर उधर कऽके खेलली